औ औ औ मैगंआलाय दङ दंनायालाय ए लाफा एसे दङ मुला दं लाइ दं दुनदियाबो दं बेसरबो दं आङो लाफाखौ बिस थाखानि फानदों मुथायाव बिदिनो मुलाफोरा दस थाखा दुन्दियाबो दस थाखा मुथा बिदिनो बेसरा बाहागसो होदों ए बेखौ लाफाखौ

दे होनबा

फानदों फान्नायालाय बुरजा नांगौ नामा ए लाफाया नै मुथानै मुथाथामल' दङ आंनाव ओमफ्राय बिस थाखा मुथानि फानदों आं नायाबो नै बोथिया गोजा फानदों बोथिया एक्स' थाखा फवानि फानदों नै आंनि खा ना गोरानबो दङ बिस थाखा बाहाग दं आरो स'आव एक्स' बिसनि फानदों नों बबेखौ लानो गोसो माखौ नांगौ गोसो बायदि मैगं नांगौ ना ना गोरान ना गोथां दंजोबो थाब फैबालाय मोनगोन गासैबो औ दे